हैलो

केह् हाल ऐ बस ठीक अज्ज कियां चेत्ता कीता तुसें आ ओह् ते आखेआ हा मिगी चेत्ता ही भुल्ली गेआ तुसें केह्ड़ी कंपनी दा आखेआ हा चलो मेरे कोल ऐ बड़ा शैल ऐ बी इ'यां फ्रैश मतलब जेह्ड़े बंदे दा उन्ने घट्ट चलाए दा ते बारां ज्हार तक्क तुसेंगी लब्भी जाना डिस्प्ले बगैरा सारा किश शैल ऐ फंक्शन बी शैल न जेड़ा कैमरा पिच्छे बी चार कैमरे न अग्गै बी इक कैमरा ते शैल कैमरा ऐ ते ज्यादा तिन चार साल तक्क चली जाना पर थोह्ड़ा कम्म कराने आह्ला पिच्छुआं बॉडी दा ते पिच्छुआं शैल ऐ कोई गल्ल नी मैं ते कराई उड़गी और साथ बिच्च कन्ने ना जेह्ड़ा कैमरा ना ओह्बी इक फाल्ट ऐ ओह्दे बिच्च मैं सोचा दी ही उसी ठीक करागी पर ओल्ले कोई गाह्क नी हा ते हुन तुस आक्खा दे ओ तुसें चाहिदा तुसें कोल्ले धोड़ी चाहिदा ओह् फोन चलो कोई गल्ल नी मैं दिक्खनी आं उसी पैहले कड्डन देओ ना चलो कोई गल्ल नी तुंदे लेई मैं ठीक करी उड़गा तुस मिगी ना एह् कम्म करेया तुस जेल्ले मैं आखगा नी ओल्ले आइयै तुस इक्क बारी तुस दिक्खी लैयो ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही